उन्दैनिफ्रायनो आंथ' ओंखाम ओंख्रिया संनांदों बिमामोन रायबाय थानानै आरो ओंख्रि फोराथ' आयु बिदिनो बिदिनो माब्लाबा ओंखामफोरानो सानसेखालि फार्स्ट संजेननायाथ' ओंखामानो दोसे जानानै होदों आंना बुरजा संफ्लांनानै मानसि खमनिखौनो आरो नारजि अमा बिदि संदों आरो नारजि नारजियाबोथ' मोजां सोमनांगौ रुनांगौ आरो माबायाबानो जाखाया आरो फार्स्ट संजेननायावथ' गेब्लेजायाखै आं नारजियानो गांलाब गांलाबैनो थाजादों ओमफ्राय अनला अनलायाबोथ' देनांगौ अनलायाबो सानसेखालि गथा गथा जाना होजोबदों आंनाव ओमफ्राय बिदिनो बिराद खस्थ' ओंख्रि ओंखाम संनायाबो ओमफ्राय नारजिजों दा नारजिखौ इसे साबसिन मोनो आरो संनो नारजिनि संनाया जाहैबाय माबा खारै सदा ओमफ्राय अमा बेदर बिदिनो थाव संख्रि बानलु गासैबो होनांगौ जायो होमब्लासो गोथाव जायो नारजि ओंख्रियाबो ओमफ्राय अनलायाथ' मेवाइफोरजों संब्ला गोथाव जायो मेवाइ दाउजों संब्ला अनलाया ओमफ्राय बिदिनो अमा बेदरजोंबो मोजां मोनो दाउखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय हांसो हांसो एवनायावबोथ' जेनेबा गोथावानो जायो हांसोआबो ओमफ्राय हांसो एवनायावथ' बिराद मस्ला मस्लि होनांगौ जायो खुमब्राजों संब्ला साबसिन जायो आरो हांसोआ